ناسک ضلع میں چند اہم صنعتیں اور معاشی ڈرائیور شامل ہیں جن میں زراعت مینو فیکچرنگ اور سروس سیکٹر شامل ہیں گپتا ٹریڈنگ کمپنی ایک مشہور تجارتی کمپنی ہے جو مختلف اقسام کی تجارتی مصنوعات کی فراہمی کرتی ہے اس کی مدد سے زرخیر تجارتی معاشرت کا نظام تسلیم کیا گیا ہے آئی ہنٹ انٹرپرائزیز مختلف مصنوعات کی تخلیق اور تجارت کے شعبے میں مشغول ہے اس کمپنی کے ذرائع زندگی میں اہم کردار ہے بیٹموتھا انڈسٹری لمیٹیڈ ایک منگیتر کمپنی ہے جو مختلف قسم کی معدنی مصنوعات کی تخلیق کرتی ہے جیسے کہ تانبے اور اسٹیل کے پروڈکٹس یہ کمپنیاں اور صنعتیں ضلع کی معاشی ترقی کو افزائش دینے میں کردار ادا کرتی ہیں ان کمپنیوں نے علاقے میں مشاغل کی فراہمی میں مدد کی ہے مقامی معاشرت کو ترقی دینے میں کام کیا ہے اور مقامی معاشرت کے تعلقات میں مضبوطی پیدا کی ہے یہ کمپنیاں بڑھتی تجارتی منافع ٹیکنالوجی کی ترقی اور تخصصی ترقی کی سمری کے ساتھ ساتھ تنوعی چیلنجوں کا سامنا بھی کرتی ہے جو کہ مقامی اور عالمی مارکیٹ کی مشکلات میں شامل ہیں